کیونکہ مجھے گھومنے کا ٹریولنگ کا کافی شوق ہے ذوق ہے تو میں ہندوستان میں مختلف جگہوں پر گیا ہوں وہاں میں نے سفر کیا ہے میں کیرلا گیا ہوں وہاں کے قدرتی مناظر دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور بہت حیرانی بھی ہوئی کہ وہاں کے لوگ جس طرح سے قدرت سے اتنے قریب ہیں ہر چیز جو وہاں ملتی ہے وہ کہیں نہ کہیں قدرتی ذرائع سے آتی ہے دوسری جگہ جو میں گیا ہوں کشمیر یقیناً وہ تو دنیا کی جنت کہی جانے والی جگہ ہے تو وہاں کی جو برفیلی وادیاں اور برفیلے سفید پہاڑ ہیں انہوں نے میری نظر کو بہت حسن بخشا اور میں بہت خوش ہوا وہاں جا کر اس معنی میں کہ میں نے پہلی بار برف دیکھی تھی اس کے علاوہ میں دہلی گیا ہوں دہلی میں جو تاریخی عمارات ہیں وہاں گھومنے کا اپنا ایک الگ مزہ ہے آپ ماضی میں سفر کرنے لگتے ہیں وہاں پہنچ کر